जेतोणिकि बाइक को सुवाल आहे बाइक में मुंहिंजी पहिरीं पसंदि बुलेट गाॾी आहे बुलेट गाॾीअ जी सवारी शान जी सवारी आहे बुलेट गाॾी अहिड़ी गाॾी आहे जे ते सफ़र करण में कुझु बि थकावटु महिसूसु न थींदी आहे ऐं बुलेट ते वेही करे सफ़र करण में हिकु शान जी सवारी लॻंदी आहे बुलेट ते असां सौ सौ किलोमीटर दूरि जबलपुर ताईं वञी करे भेरा घटा घुमी आयसि ॿियनि ॿियनि गोठु मैयर वियासि शारदा देवी मंदिर में दर्शनु करे आयासीं बुलेट ते वञण खां पोइ ओट मोट गाॾी हलाइण खां पोइ बि लॻंदो न आहे त भाई थकावटु थी आहे असांजी पहिरीं पसंदि ऐं आख़िरीं पसंदि बुलेट गाॾी आहे बुलेट जी सवारी शान जी सवारी आहे इन जी जेतिरी तारीफ़ कजे हूअ घटि आहे गाॾियूं त सभई आहिनि बाइकू मगरि बुलेट जहिड़ी गाॾी काई बि कोन्हे